हमसब मिथिलाके वासी आओर एखन ऑनलाइन तऽ देखै छिए एखन बहुत चीज डिलिवरी भऽ रहलै हँ जेना फ्लिपकार्ट भऽ गेल तऽ फ्लिपकार्टपर एखन बहुत चीज आसान भऽ गेलै जेना किनको मार्केट जा पड़ै छलै जेबऽ हौ बजार नहि छऽ हौ एखन होम डिलीवरीके सुविधा भऽ गेलै हँ कोनो चीजके एहन ऑडर करी तुरन्त तीन चारि दिनके यानी पूरा स्टेटस शो कऽ जाइ छै अहाँके एतेक दिनमे घरपर पहुँचत आओर आदमी प्राप्त कऽ लै छथिन ई सबके आदमीके आब कठिनाइके सामना नहि करऽ पड़ै छनि बहुत चीज जेना खानेपिना भेल तऽ जोमैटोसँ ऑनलाइन कऽ लऽ कऽ लै छथिन आओर अगर केओ अगर ओहिमे गलत समान आबि जाइ छै तऽ हुनका रिटर्न सेहो रिटर्न करैके ऑप्शन रहै छै रिटर्न कऽ कऽ एकर लाभ उठा उठाबै छथि एहन नहि छै जे ओ समान अएलै आओर रिटर्न नहि हेतै रिटर्न होइ छै लेकिन ओहिके लेल किछु ज्ञान रहैके चाही ओ या जिनका पास ज्ञान रहै छनि ओ बढ़िआँसँ रेस्टोरेन्ट यानी फ्लिपकार्ट या जोमैटो एहन तरहके बहुत एप्स छै एहिके आदमी बढ़िआँसँ यूज करै छथि कठिनाइके सामना नहि कोइ करै छै या बहुत ही जे पहिलुक जमानामे एखन बहुत एहन मूर्खो छै ओहोसब यूज करै छथिन हुनकासबके रिटर्न करैके ओतेक किछु पता नहि छनि ओहो सब रिटर्न तऽ कऽ दै छथिन लेकिन दोसरसँ किछु ज्ञान लै छथिन दोसरसँ बतबैके प्रयास करै छथिन दोसर बताबै छनि तब करै छथिन तऽ एखन तऽ सुविधा हमरासबके बहुत किछु बुझाइए जे घर बैठल हमरा प्राप्त भऽ जाइए एहिके लेल हमसब बहुत प्रसन्न छी